रोलिंग वे इहो फेवरेट आहे सभिनी खां पहिरियों इहो मां सिखियो पाणीअ जो जाम बहाव हूंदो आहे त इहो हली सघंदो आहे इहो जाम रिक्स बि हूंदो आहे केरु चङों भलो हलाए न सघंदो आहे इनखे सिखण लाइ चङो ई वक़्तु लॻंदो आहे पर मूंखे इहो जाम ई जाम वणंदो आहे इन जे करे मां रोज ट्राइ करे करे करे इहो मां सिखी वियसि हाणे मूंखे इहो सभिनि खां सुठे में सुठो ईंदो आहे